इस क्षेत्र में कौआ बगुला गौरैय्या तोता इस तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं लेकिन आज कल गौरैय्या जो है वो बहुत कम हो गई हैं विलुप्त सी हो गई हैं इसी तरह से कौआ जो प्रजाति के पक्षी है वो भी विलुप्त से हो गए हैं हाँ कोयल दिखती है अभी जो पेड़ पर घूमते हुए आ जाती हैं तो वो कोयल कि आवाज़ सुनाई आती है तो इस समय हमारे क्षेत्र में कोयल की उपस्थिति तो है लेकिन कव्वों की उपस्थिति नज़र नहीं है